हा भाभी अचो जय झूलेलाल ॿियों ॿुधायो भाभी छा ॾेखारियांव हा हा हा ठीकु आहियां हा हा भाभी ॿुधायो न छा हा हा छा ॾेखारियांव भाभी टीशट की शट शट ॾेखारियांव हा भाभी अचो वियो हा वियो भाभी हा इहो इहो ॾिसो इहा कोटन जी अथव हीअ ऐं छा चइबो आहे शायदि त कोटन जी ऐं ॿियों जींस हा ॾाढो बढ़िया भाभी ॿिया बि ॿिया बि कलर ॾेखारियांव थी हीअ ॾिसो तव्हां जी गुड़िया खे हा न तव्हांजी पहिरियों त ॿुधायो की तव्हांजी गुड़िया खे कीन टाइप जा कलर पसंदि अथसि त मां उहा ई कलर कढाव लाइट कलर हा अछो कारो पसंदि कंदी अथव छोकिरियूं अॼुकल्ह त उहा ॾेखारियांव हा हा हा भाभी इहो ॾिसो सही अथव हा इहा अछे कलर में अथव हा ऐं छा चइबो आहे इहो थोरो पीले कलर में अथव ॾिसो हथु लॻाए ॾिसो हिनजी कॉलिटी ॾिसो ठीकु थी लॻेव दाग़ु लॻियल अथव हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे न दीदी हा हा ठीकु आहे न भाभी कोई ॻाल्हि काने मां ॿिया कलर थी ॾेखारियांव हा इहो ॾिसो भाभी इहो ॾाढा सारा असांजे हिते इहा कोटन जा जेका आहिनि इहा ॾाढा सारा पीस असांखे हितां खां खपिया अथव हाणे ई हाणे में सॼो स्टॉक सॼो स्टाक ख़तमु थियो आहे ॾिसो तव्हां हा असां त हा हा ऐं जींस में जींस में कारगो ॾेखारियांव ऐं अॼुकल्ह एंकल लैंथ में बि ॿार ॿार पाइण पसंदि त करेव हा इहो ॾिसो भाभी इहो ॾिसो हथु लॻाए ॾिसो कपिड़ो ठीकु अथव हा स्ट्रेचेबल बि अथव हा हा हा अॼुकल्ह ॿार ज्यादा था पाइन इहो कारगो ऐं ॿियों एंकल लैंथ बि कराइणी हुजेव त ॿुधाए छॾिजो अच्छा ठीकु आहे न ठीकु आहे न भाभी हा हा हा हर खोण सारियूं हिन हा ॾेखारियांव थी हा ॾिसो भाभी कलर ठीकु अथव इहो कारो कलर अच्छा हा हा ब्रांडेड में कहिड़ो मुफ़्ती लेविस अञा बि ॿीं बि सारी हिनजी ब्रांडेड कंपनी जी रखंदा आहियूं तव्हांखे कहिड़ी कंपनी जी खपेव अच्छा लेविस कंपनीअ जी ॾेखारियांव इहा ॾिसो भाभी हे टीशट्स बि अथव अगरि तव्हांजी गुड़िया हे टीशट्स पाईंदी हुजेव त इहो कलर ॾाढा प्यारा अथव इहा डार्क कलर में ॾेखारियां भाभी हा हा हा हा ॾिसो भाभी इहा ॾिसो हथु लॻाए ॾिसो ठीकु थो लॻेव कलर वग़ैरह इहा ॾिसो मखणु वांगुरु उहो अथव हा हिनखे डन कयासि हा भाभी इहा भाभी हा इहा भाभी छा चइबो आहे इहा ॿीं हज़ारे ताईं ईंदव हा भाभी ॾिसो इहा छा चइबो आहे ॾाढी सुठी कंपनीअ जी अथव असांखे त ॾाढी खपिया आहिनि हे ऐं असांखे बि तव्हां पंहिंजा ई आहियो त न त ॿियनि खे असां पंद्रहां पर्सेंट लेस कंदा आहियूं पंद्रहां पर्सेंट लेस कयूं हा तव्हां पंहिंजा आयो त तव्हांखे ॿारहां पर्सेंट लेस कंदासीं इहा तव्हांखे पईंदव पंद्रहां सौ में हिन खां घटि न ठीकु आहे ठीकु आहे न भाभी हा ऐं पहिरियों वारी पसंदि आयव तव्हांखे उहो शट जेकी वाइट चयव ऐं कारगो जींस चयव उहो पसंदि आयव उहा स साइड कयांव हा भाभी हुन जा भाभी ॿारहां सौ रुपया ॾेई छॾियो ॿिन्हिनि खे मिलाए करे शट खे मिलाए करे ऐं जींस खे बि मिलाए करे

हा ॿियों भाभी हा अच्छा ॿियों भाभी हा हा भाभी चांहि चांहि नाश्ते में पी वञो वियो न न न हीअं कीअं चांहि पी वञो न भाभी हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे भाभी जल्दी में आयो छा जल्दी में आहियो छा हलो हा जल्दी में आहियो छा तव्हां हा हलो

हा हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल